जी हा मां हिकु छोकिरी खे सुञाणा जेका मूंहिंजे पाड़े में रहंदड़ु आहे नंढपिण खां हुनजे घरु में ॾाढी ग़रीबी हुई हुननि जे घरु मे एतिरो बि न हूंदो हुौयो छो हो टिनि वेलनि जी रोटी खाई सघनि पर उहा छोकिरी नंढपिण खां काफ़ी महिनती हुई उनमें पढाईअ जी काफ़ी लॻनि हुई हुन पंहिंजी लॻनि ऐं महिनत सां कॉलेज जी डिग्री हासिलु कई हाणे हुन छोकिरीअ खे पंहिंजी डिग्री आहे ऐं उन डिग्री जे बलबूते ते उनखे हिकु सुठी नौकिरी मिली आहे उन नौकिरी मां हिन पंहिंजे घरु खे संभालियो आहे उनजे घरु में जेके बि हुन जूं ज़रूरी हुनजी घुरिजनि आहिनि उन घुरिजनि खे हो पूरी कंदड़ आहे त डिग्री जेका आहे उहा कॾहिं बि अॼाई न वेंदी आहे हर कंहिं इन्सानु खे पंहिंजे कॉलेज जी डिग्री हासिलु करणु घुरिजे